हेयर ऑइल तेल हम ऑनलाइन मँगेने रहिए बहुत खराब तेल हमरा पकड़ा गेल सारा केश झड़ि रहल हइ आओर ओ तेल यूज कएलासँ केश भी पकैए आओर ओहि महक भी ओकर नहि अच्छा हइ ओ तेल बहुत खराब हइ ई एहिके लेल हम यूज ओ करनाइ छोड़ि देलिए अइ बड़ा खराब तेल पकड़ा गेल एहिके लेल नहि लगाबै छिए